नृत्य एक अज्ञान है जो संगीत की ओर बढ़ाने की सामान्य गतिविधियों को संतभित करती है अक्सर अभिव्यक्ति या दर्स दर्शक के रूप में नृत्य एक किया क्रिया है जो नृत्य में भाग लेने की क्रिया का वर्णन करती है उधारण के लिए मुझे नृत्य करना पसंद है किया रूप से उपयोग करती करता है जबकि मैं एक नृत्य कक्ष ले रहा हूँ अज्ञान रूप से उपयोग कर रा हूँ और नृत्य कदमों और शारीरिक गतिविधियों का एक मौजूद सरचन है जिसके आप सीखा जिससे आप सीख सकते हैं नृत्य नम्कित के एक समूह की गतिविधि जो नृत्य कर रहे हैं कुछ नृत्य बहुत लोकप्रिय हैं और कुछ दुनियाभर में कई लोग द्वारा किए जा रहे हैं नृत्य सहेज स्वर्ग भी हो सकते हैं आप किसी विशेष संगीत के लिए कुछ क़दम और शारीरिक गतिविधियों को करने की अपनी भाव का पालन करते हैं चाहे वह स्त्रियाँ हों या अनुवादिक

ख़ासतौर पर व्य वयोरुल्क और ऐक्टिंग टास में किया जाता है जिसके अलावा कई डान्स पार्टियाँ और डिजाइन में भी मेरे पास स्वयं निर्भादिक है निःशुल्क नृत्य दोनों का अनुभाव होता है